मां हिक कपड़े जे मिल में अकाउंटेंट आहियां अकाउंटेंट माना जेको हिसाब किताब रखंदो आहे जंहिं में असां खे जेतिरो पैसो इंदो आहे जेतिरा बिल ठहंदा आहिनि जेतिरो मालु ईंदो आहे उन जो सॼो हिसाब किताब रखणो पवंदो आहे ऐं हुन सां गॾोगॾु जेका बि मिल हलाइण लाइ असां खे ख़र्च करणा पवंदा आहिनि उहे बि असां खे ॾिसणा पवंदा आहिनि ख़र्च मिल जे हलाइण जे लाइ लाइट जो बिल थियो मुलाज़िम जिनि जियूं पघारूं थियूं जेको बि मालु अचे तो उन खे ठाहिण जे लाइ मशीनूं हलनि थियूं उहे मशीनूं घुराइण हुननि जे लाइ खाधे पीते जी वर मुलाज़िमनि लाइ खाधे पीते जी सहूलतूं रखणु इहे सभु ख़र्च ॾिसणा पवंदा आहिनि ऐं हुन खां पोइ जेको असांजो मालु विकिरे लाइ वञे थो उननि जा बिल ठाइणा आहिनि बिल चंङी तरह चेक करणा आहिनि मालु वयो उहो चेक करणो आहे ऐं माल जे वञण खां पोइ उननि जो जेको बिलु ठहे थो उहो उननि वापारिनि खे मोकिलिणो पवंदो आहे ऐं उननि सां गॾु उन जी रक़म आई इहो सभु ॾिसणो पवंदो आहे अकाउंटेंट जो हिकु अहिड़ो कमु आहे जेको ज़िमेदारीअ जो कमु आहे जीअं तव्हां मूंखां पुछियो त बई तव्हां छा कंदा आहियो इएं मां तव्हां खे ॿुधायां थो हुन में असां खे ध्यान सां उन जो नफ़ो या नुक़सानु घणो थियो सॼे साल में असां खे हुननि खे ठाहे ॾियणो पवंदो आहे जंहिं खे प्रोफिट ऐंड लोस अकाउंट ऐं बैलेंस शीट ठाहे ॾियणी पवंदी आहे हुन में असां खे अॻियां जा थींदड़ ख़र्च बि ॿुधाइणा आहिनि अॻिले साल में कहिड़ा थियणा आहिनि सभु उहे असां खे सभु हिसाबु किताबु रखणो पवंदो आहे हर ॻाल्हि जो हिसाबु किताबु रखणो पवंदो आहे इन करे अकाउंटेंट जी वॾी ज़िमेदारी आहे इहो जेको तव्हां मूंखां पुछियो इन लाइ मां तव्हां खे इहे सभु ॻाल्हियूं ॿुधायूं